اترپردیش میں دستیاب اسکولوں کے مختلف اقسام کافی سارے ہیں جس میں انگلش میڈیم اسکول انٹر نیشنل اسکولس سٹی مانٹیسری اسکول اور یو پی بورڈ کے اسکول آتے ہیں جس میں مدرسے ہیں اور کافی طریقے کے کیا کہتے ہیں کوچنگ سنٹرس اور ڈپلوما اور کالجز سرکاری کالج وغیرہ ہیں اور ان سب کا پڑھانے کا سب کا اپنا الگ الگ طریقہ ہے جہاں مدرسوں کا طریقہ سب سے مختلف ہے وہاں جس طریقے کی پڑھائی ہوتی ہے وہ وہاں ایک طریقے کی پڑھائی حافظے والی پڑھائی ہوتی ہے جہاں انہیں ایک کتاب کو یاد کرنا ہوتا ہے اور وہاں بچے زیادہ تر بچے وہاں رہ کر ہی پڑھائی کرتے ہیں اور جہاں بات اسکولوں کی ہے تو اسکول بھی بورڈنگ اسکول کافی ہیں مگر اسکول میں بچے جو ہے اپنے مقامی بچے زیادہ ہوتے ہیں جو وہاں اسکول جا کے پڑھائی کرتے ہیں وہاں گھنٹوں کے حساب سے پڑھائی ہوتی ہے الگ الگ سبجیکٹس کی اور ہر سبجیکٹ کے ایک الگ الگ کلاس چلتی ہے اس طریقے سے وہاں پڑھائی ہوتی ہے اور وہاں کھیل وغیرہ کا بھی رہتا ہے جہاں مدرسے میں کھیل وغیرہ پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی وہاں صرف اور صرف پڑھائی کے اعتبار سے وہاں جو ہے بچوں کو رکھا جاتا ہے